जेह्ड़े ग्रांऽ दे बच्चे होंदे निं उं'दी घट्ट सुनदे न ते जेह्ड़े शैह्र दे बच्चे होंदे उं'दी जैदा सुनदे न ओह् तां करके कि दिक्खो ग्रांऽ ते हून जेह्ड़े स्कूल न ते ओह् दूर दूर न हून जेह्ड़े बच्चे होंदे ओह् चलियै जंदे कुसै कुसै कुसै ग्रांऽ ते गड्डियां बी लग्गी दियां निं होंदियां पैदल चलदे इक इक किलोमीटर दो दो किलोमीटर पैदल जाना उ'नें ते जेह्ड़ ते शैह्र दे बच्चे रोड बने दे साफ गड्डियां बी औंदियां लैने गी सब्भ छड्डन बी जंदियां हर इक फेस्लिटी ऐ ग्रांऽ दे बच्चें गी एह् चीजां निं थ्होंदियां सारा किश थ्होंदा गै निं उ'नें स्कूल बी दूर दूर ते कन्नै चक्कर एह् ऐ कि जेह्ड़ा हून ग्रांऽ दा बच्चा ऐ जेह्ड़ियां चीजां ओह् अट्ठमीं नौमीं च सिक्खा दा उ'ऐ शैह्र दा बच्चा चीजां जेह्ड़ा शैह्र दा बच्चा ऐ ओह् पैह्ली दूई क्लास च सिक्खा दा ते फिर आपूं तुस खुद सोचो कि उ'नें मतलब कि ग्रांऽ दा बच्चा ग्रांऽ दे बच्चे दी लोकें जैदा सुननी जां शैह्र दे बच्चे दी सुननी ऐ गल्ल ते उ'ऐ आई ना फिर ते शैह्र दे बच्चे दी गै सुननी ऐ ते उ'नें ओह् हर इक फेस्लिटी थ्होआ दी हर इक चीज थ्होआ दी ते उ'नें गी पढ़े लिखे पढ़ने लिखने गी तेज गै होना उ'नें